सबसे पहले तो मेरे परिवार इतना अच्छा हैं कि हमारे परिवार जैसे सभी परिवार को मिले क्योंकि हमें इतना अच्छा से बढ़ाया जा रहा है बड़ी बड़ी स्कूल में पढ़ाया जाता है क्योंकि हम अच्छा से उतना पढ़ पातें और हमारे परिवार में इतना अच्छा लोग परिवार मिला है जो हमें इतना अच्छा से ध्यान और ख्याल रखते हैं हमें इतना करने का क्षमता देते हैं कि जाओ करो हम तुम्हारे साथ हैं हमारे परिवार में तो इतना अच्छा लोग है जो अन्य लोगों के लोगों को मिले